घर बाहर पत्रिकामे ई देखबाक प्रयत्न कतहु कतहु भेटैए जे मैथिलके रूपमे ई कविता प्रकाशित होइए लेकिन कोनो कोनो शब्द एहिमे हिन्दीके बीच बीचमे पढ़य लेल भेट जाइए ताहि दुआरे एकरा ठीकसँ विलक्षण रूपमे सुधार कयल जाय